असांजे उत्तर प्रदेश में शिल्पकला जो ॾाढो प्रचारु आहे दुनिया में पूरे दुनिया में हितां जी कला ॾाढी विख्यात आहे हितां जा चिकन लखनऊ जी चिकनकारी त पूरे देश में छा विदेशनि में बि वेंदी आहे औरि ॾाढा माण्हू पसंदि कंदा आहिनि औरि हित हितां जी चिकनकारी खे वधीक म माण्हू प वधीक माण्हू ॾिसी करे ॾाढो पसंदि कंदा आहिनि ऐं जीअं हिते इलाही आहे यूपी उत्तर प्रदेश में त इलाही शिल्प शिल्प जा इलाही वधीक प्रभाव आहे हिते जीअं मुरादाबाद जो ब्रॉस जा बरतन आहिनि औरि मेरठ जी साड़ियूं आहिनि औरि बनारस जी साड़ी आहे साड़ी आहे बनारसी साड़ी हे बि पूरे हिन्दुस्तान में छा पूरे विदेशनि में ॾाढी विख्यात आहे इलाही ऑडर ईंदा आहिनि जेके पूरे विदेशनि में माण्हू ॾाढा पसंदि कंदा आहिनि